ओना तऽ शेयर बाजारके बारेमे हमरा जे छै से बहुत बेसी जानकारी नहि अइ मुदा मोटा मोटी जे छै से एतबा जानकारी अइ जे दू तरहके शेयर होइ छै फिक्स आओर नान फिक्स फिक्स शेयर जे जे छै से होइ छै जे हमर जे किछु भी अगर हम शेयरमे मार्केटमे लगाबै छियै फिक्स करै छियै तऽओ जे छै से कम्पनीके चाहे फायदा होवऽ या घाटा होवऽ तऽ हमरा ओहिसँ कोनो लेनदेन नहि छै हमरा जे छै से जे हमर छै फिक्स ओ ओहिना फिक्स रहतै दोसर नान फिक्स जे अगर कम्पनीकेँ उतार चढ़ावमे अगर कम्पनीके नोकसान होइ छै तऽ ओहिसँ हमरो नोकसान हेतै कम्पनीके जे छै से अगर लाभ होइ छै तऽ हमरो लाभ हेतै ई जे छै से शेयरके जे छै से छै तकर बाद जाकऽ हाल फिलहालमे एकटा जे छै से अडानीके शेयरमे जे छै से बहुत बड़का जे छै से नोकसान भेलै हँ जाहि वजहसँ विश्वके बहुत सारा लोक लाखो करोड़ो आदमीके नोकसान भुगतै पड़लै हँ ओहि कारणसँ